काणकोण जिल्ल्यांत ज्यो बऱ्योच ज्यो संस्था आसा की परशुराम वसती गृह माताजी मंदीर कन्या वसती गृह केशव सेवा साधना दामोदर विद्द्याप्रसारक संस्था काणकोण कलाकार संघ अश्यो खूब संस्था आसात त्यो संस्था जाण्टेल्यांक मदत करतात श्रमदान करतात रक्तदान अश्यो मेडिकल कॅम्प कसो करतात लोकांक घरां बांदून दितात अपंग भुरग्यांक शिकयतात तांकांय आदार दितात सक्षम करतात अश्यो खूब वेगळ्यो वेगळ्यो हांगां प्रकल्प वेगळे वेगळे चालू आसात आनी ताज्या पासून काणकोणच्या जिल्ल्यांक खूब फरक पडला सगळे सामाजीक संघटना एक जाल्यात आनी त्यो दान धर्म घर बसल्या कुटूंबाची वेवस्था भुरग्यांक शिकोवप तेंचें पालन पोशण करप जाण्टेल्यांकूय वखद उदक पाणी वस्त्र अशें सगळें तांकां हाडून दिवप आनी आदार दितात